ہیلو سر کسٹمر کیئر سے بات ہو رہی ہے جی سر سر میں نے ابھی اوبر سے ایک گاڑی بک کی تھی گونڈہ سے لے کے بستی تک تو ہوا یہ کہ میں گاڑی سے اترتے وقت اپنا بیگ بھول گیا اور اس میں بیگ میں میرے کچھ سامان تھے جیسا کہ والیٹ وغیرہ تو وہ وہیں پر چھوٹ گئے وہ ڈرائیور یہاں سے جا چکا ہے تو کیا کوئی ایسی سویدھا ہے جو آپ ہمیں پروائڈ کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر وہ میرا بیگ لے کے گیا ہے اور اس میں میرے پاسپوٹ تھے اور والیٹ وغیرہ تھا تو آپ اس کو واپس لائیں اور مجھ تک پہنچائیں کیونکہ آپ کی سروسز اور آپ کا لوگوں کا سامان کا خاص خیال رکھنا آپ کی ذمےداری ہے تو امید ہے کہ آپ میرا سامان مجھ تک پہنچائیں گے کیونکہ اس میں کافی زیادہ ضروری چیز تھی میرا پاسپوٹ تھا اور دو دن بعد مجھے انگلینڈ کے لیے نکلنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد میرا بیگ مجھ تک پہنچائیں جی تو کیا اس اولا ڈرائیور سے آپ یا اپنے اوبر ڈرائیور سے آپ کانٹیکٹ کر کے مجھ تک میرا سامان پہنچائیں گے اس کے لیے میں کافی زیادہ بےصبر ہوں اور مجھے انتظار رہے گا کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اتنا جلدی مجھ تک میرا سامان پہنچائیں کیونکہ کافی زیادہ بےچینی سی ہو رہی ہے اور میرا سارا امپارٹنٹ ڈاکومنٹس اسی میں تھے تو دیٹس اٹ اور امید ہے کہ آپ جلد از جلد مدد کریں گے شکریہ